सहरसामे मुख्य रूपसँ निजी केन्द्र निजी स्वास्थ्य केन्द्र सेहो चलै छै आओर हॉस्पिटल सेहो छै हॉस्पिटलसँ देखभाल होइत रहै छै आओर महिषीमे जे छै से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छै जाहिमे एम्बुलेन्स छै पेशेन्टके लऽ जेनाइ लऽ एनाइ या मातृ